जी मां लखनऊ जी आहियां जीअं की मां तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो की हितां लखनऊ लालबाग जी मां रहण वारी आहियां असांजे शेहर में सभिनि खां वॾो कमु थींदो आहे चिकन जी कढ़ाई की चिकन जी कुर्तियूं हूंदियूं आहिनि तव्हां ॿुधो हूंदो ॾाढो फ़ेमस आहिनि हितां जा माण्हू किथा ॿाहिरां जा माण्हू ईंदा आहिनि हिते जाम वठी वेंदा आहिनि सलवार कुर्ता साड़ियूं और कुर्तियूं त माण्हूनि खे जाम ऐं रहण में बि ॾाढी चिकन जी कढ़ाई ईंदी आहे कई बार ज़ालियुनि हिते असांजी बिल्डिंग में बि कई ज़ालियुनि आहिनि हूअ हुतां वठी ईंदियूं आहिनि दुकाननि मां कपिड़ा और अची करे हिते घर में कढ़ाई कंदियूं आहिनि और भरे करे बर्थ बढ़िया सां उन्हनि खे ॾेई ईंदियूं आहिनि जाम हिते सस्ते में घटि में घटि रेट वारी बि हिते हूंदी आहे पंजाह रूपए खां तव्हां यकीन मानो स्टार्टिंग हिते अथव पंजाह रुपए में तव्हांखे टॉप बि मिली वेंदो पंजे हज़ारे में बि मिली वेंदो इहेई कुर्ती जो बि हाल आहे सौ ॾेढ सौ में बि मिली वेंदी हज़ार में बि मिली वेंदी ऐं हिते इहो कमु हितां जो ॾाढो सु हिकदमि मशहूरु कमु आहे ऐं रहियो कानपुर में ॾिसो था कानपुर जी जानकारी हूंदी हुते लेदर जो कमु आहे हिते बढ़िया लेदरनि जा कम थींदा आहिनि फ़िरोजाबाद आहे इहो सभु चूड़ियुंनि जा आहिनि हिते बाक़ी इहो आहे की लखनऊ में हिक शइ लखनऊ महोत्सव लॻंदो आहे ऐं हिकिड़ो डालीगंज मेलो बि लॻंदो आहे उते जाम लकिड़ीयुंनि जा सामान आहिनि इहे कुर्तियूं आहिनि अॼु हथनि जी कारीगरी जी चिकन कारीगरी घणेई मतिलबु ठाहे करे पंहिंजे हथनि यहां तक की कुम्हार जेके हूंदा आहिनि न जेके दिल्लां ठाहींदा आहिनि इहे मट ऐं हीअ सभु सुराहियूं हीअ सभु ई सभु बि ईंदा आहिनि अहिॾियूं सुठियूं सुठियूं सीनरियूं ठाहींदा आहिनि पेंटिगिंयूं हीअ सभु खणी ईंदा आहिनि ऐं हिते खूब एग्जीबिशन लॻंदी आहे कालीनां ही वारी खणी ईंदा आहिनि हीअ बाज़ारि घट में घटि हिक ॿ महीना हलंदी आहे लखनऊ महोत्सवु त खैर एॾो न हलंदो आहे उ लॻ हफ़्ते ॾहें ॾींह जो हूंदो आहे पर उनमें बि एॾी विक्री थींदी आहे की माण्हू हितां हिक बार बिक्री करे करे वेंदा आहिनि और सम्झो त उहो सालन ताईं खाईंदा आहिनि ऐं दूप मतिलब मां तव्हांखे छा ॿुधायां एतिरो पैसो हिते कमाईंदा आहिनि हालांकि जो की हुननि खे काउंटर पेमेंट बि ॾेयणी पवंदी आहे बि ईअ ई काउंटर त कंहिंखे लॻाइण लाइ कोन्ह ई मिलंदो आहे उहो तव्हांखे बि खब ख़बर आहे ऐं ऐं हिन डालीगंज मेले में त भई ॿ महीना इहो ॾेढ ॿ महीना मेलो हलंदो आहे एतिरो तक की जेके चांटुन जा ठेला लॻंदा आहिनि न इन्हनि में हू चांटुन वारा बि जाम कमाए करे वेंदा आहिनि कम त भाई हिते जाम आहे ऐं ॾिसो हिते छा आहे असांखे सरकार बि हिते इन्हनि सभिनि कमनि लाइ जाम पैसो बि ॾींदी आहे हिकदमि सस्ते लोन दर ते ऐं हिननि कलाउनि लाइ च चवंदा आहिनि की भई तव्हां लोन वठो सिलायुंन लाइ घणेई मतिलब हिते मदद खैर मिलंदी आहे अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे बाक़ी असां सभिनि खे बि घणेई फ़ाइदो मिलंदो आहे मुंहिंजो बि मन कंदो आहे भई असांजी त दुकानु आहे हल मुंहिजी छोकिरी त तव्हां यकीन कयो लखनऊ में जेको नियॉन फ़्लेक्स जा बोर्ड ठेंदा आहिनि उहो असांजे घर में असां पाण ठाहींदा आहियूं मां हुनजी वायरिंग कंदी आहियां थियो त भई इहो बि इन ई में असांजे खेत्र जो ई कमु आहे जंहिं वक्त में शुरू कयो हुयो उन जी नालो बि ॾाढो सुठो आहे द नियॉन फ़्लेक्स तव्हां उनमें गूगल में विझंदा नम्बर वन ते हिन वक्त आहे मुंहिंजी छोकिरी में हिते हुयो पहिरीं बि पर घटि माण्हू ॼाणंदा हुवा पर इन हिन खे जॾहिं खां पोइ तंहिंखां हीअ मुंहिंजी छोकिरी हिन कम में आई एतिरी फ़ेमस इहो कमु बि थी वियो भई कमु आहे कोई बि आदि आदि सम्झो पंहिंजे हथ जो कम आहे इहो बि हथ ई सां ठाहियूं था पिया इन खां वध वधीक मां तव्हांखे छा ॿुधायां मूंखे कुझु सम्झ में कोन्ह थे अचे